जोंनि गामियावथ' बेबायदि सेंग्रा सिख्ला गोसथोलायनाय माबानायावथ' गोसथोलायलायनायावथ' जेबो इदि जेंना सोमजिया सोमजिनायालाय जेबो प्रब्लेम गैया माने गोसथोलायनायफ्रा थोलायो मोजाङै मोजां आरो इदिनो हाबा जालायलायो एख' रावबो जेंना इदि सोमजिलायनाय जायाखै आरो गोसो थोलायनायाव इदिनो अनेख थायो गामि जाबाय नालाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोरबा गाव गावसोरनि गोसथोनायफोरखौ लाबोयो सोरहाबा सिख्लाया थाङो सोरहाबा सेंग्राया फैयो गोसथोलायनायजों थोलायनाय मालाय गावसोरजों गावसोर थांलाय फैलाय खालामलायो बियाव जेबो हेंथा होआ आरो होनायालाय जेबो हेंथा गोलैफेराखै जोंबो नुआखै दा गामियाव जों गामियावनो राज्यो जायो नालाय बिदि गोसथोलायनायनि हेंथा नुआखै जोङो नुनायालाय बेनिफ्राय दा जों गामिनि सेंग्राफ्राथ' बेलेगाव थांनो मोजां मोनो मोननाया ओमफाय दा गाव गावनि जिउ रैखानि थाखाय बिदिनो खामानि मावनो थांनांगौ जायो थाहैनोथ' लुबैयानो जोंनियाबो जायगाया माने बेकवार ना बेकवार जायगा नालाय टाउन सहरफ्राव थाहैनो लुबैयो खामानि मावनो थाहैयो दा अनेखआनो सेंग्राफ्राबो